تلنگانہ میں ایک مقام ہے سری سلم جہاں پر ہم لوگ بائیک کے ذریعے سفر کیے تھے یہ ہمارا تفریحی دورہ تھا میں اور میرے کالج کے کچھ ساتھی برسات کے موسم میں ہم لوگوں نے یہ سفر کیا تھا سری سلم ایک ہل اسٹیشن ہے پہاڑی قلعہ ہے جہاں پر سری سلم ڈیم بنایا گیا ہے اور یہاں ہمارے جانے کی وجہ سیر و تفریح تھی اور اس کے لیے ہمیں رکمنڈیشن بھی ملا تھا ہمارے کالج کے طرف سے اور ہمارے دوستوں کے گروپ کی طرف سے کہ ہاں یہ بہت اچھی جگہ ہے اور واقعی میں وہاں جانے کے بعد میں بہت اچھا ہمارا تجربہ رہا بہت اچھا موسم تھا سری سلم جانے کے راستے میں ایک نارا مرا جنگل پڑتا ہے جس کے اندر بہت گھنے جھاڑ وغیرہ ہیں بہت کہ ہریالی ہے اور اچھی سڑکیں ہیں اس کے اندر سے ہمیں جانے کے لیے اس راستے کو رات میں بند کردیا جاتا ہے کیونکہ کچھ جنگلی جانورں کا خطرہ ہوتا ہے اور سویرے صبح سویرے کھولا جاتا ہے جب ہم سنسٹ کے ساتھ یعنی کہ طلوع آفاتب کے ساتھ ہی جیسے داخل ہوتے ہیں اس جنگل میں تو وہاں کا نظارہ اور خوبصورت پرندوں کی آوازیں آپ کا دل موہ لیتی ہیں اور بہت بہترین تجربہ سے آپ سرشار ہوتے ہیں